महिरबानी करे मुहिंजो गैस सिलेंडर बुक करियो गैस सिलेंडर जो बुकिंग जे लाइ मुंहिंजो नम्बर दर्ज कयो मुंहिंजो नम्बर आहे चारि छह सत पंज टे ॿ हिकु मुंहिंजो गैस सिलेंडर बुकिंग कंफोरमेशन नम्बर मूंखे महिरबनी करे एस एम एस द्वारा मुहैया कजो आधार कार्ड जे अपडेट करण लाइ मां पंहिंजो आधार कार्ड जा आखिरीं चारि अङ ॿुधाए रही आहियां तंहिंखे बि दर्ज करियो मुंहिंजे आधार कार्ड जा आखिरीं चारि नम्बर आहिनि हिकु ॿ टे चारि महेरबानी